मैंने अपनी मूल भाषा से अलग भाषा में एक किताब पढ़ी है वह अंग्रेज़ी भाषा की किताब है अंग्रेज़ी भाषा की किताब का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है काफ़ी कुछ जाना है अंग्रेज़ी भाषा से हम दूसरे देशों की संस्कृति उनकी परंपरा उन सभी चीज़ों को जानते हैं समझते हैं उनका रहन सहन समझते हैं भाषा किसी भी देश की भाषा उस देश की संस्कृति और कला को दर्शाती है वह भाषा काफ़ी अच्छी है हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और हमें संवाद करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है मैंने अपनी मातृभाषा में भी एक किताब पढ़ी है जिसे हर कोई दुनिया में पढ़ना चाहता है और हर किसी को पढ़नी चाहिए वह किताब है श्रीमद्भगवत गीता इस किताब का अध्ययन दुनिया में हर कोई कर रहा है और हर कोई कर सकता है यह किताब हमारी मातृभाषा में हैं और इसमें काफ़ी ज्ञान की बातें लिखी हैं इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए